مجھے ڈانس شاٹس بہت اچھے لگتے ہیں میں فری ٹائم میں یوٹیوب پہ زیادہ تر ڈانس ویڈیوز شارٹس شاٹ ویڈیوز ہی دیکھتا ہوں اور مجھے ڈانس کرنا بھی اچھا لگتا ہے میں ڈانس کر بھی لیتا ہوں بہت اچھے سے میں نے سیکھا تھا ڈانس کرنا مجھے ڈانس کافی پسند ہے اور کافی لوگوں کے کافی ایکٹروں کے ڈانس دیکھا میں نے تو سارے ایکٹر ہی بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں لیکن جس میں گووندا سر کا ڈانس مجھ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیوںکہ وہ بہت ہی کلاسیکیلی ڈانس کرتے ہیں ان کا ڈانس کرنے کا انداز ہی الگ ہے اور میں تو ان کے ڈانس کا بہت بڑا فین ہوں بہت اچھا لگتا ہے گووندا سر کا ڈانس اور گووندا سر کے ڈانس کی طرح میں فری ٹائم میں ایکٹنگ بھی ریہرسل بھی کرتا رہتا ہوں اور کچھ گووندا سر کا کچھ گانوں کے گانوں پر ڈانس سیکھ بھی لیا ہے میں نے آلریڈی کرنے بھی لگا ہوں اور کرتا بھی ہوں اور مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں گووندا سر کے ڈانس اسٹیپ کے اوپر ڈانس کرنا اور باقی کے ہیرو بھی اچھا ڈانس کر لیتے ہیں پر گووندا سر کا ڈانس میرا فیوریٹ ہے